देखू लड़कीसभके आगे मुँहेके पढ़ैके लेल गार्जिअन दै छै जे पढ़तै आगे मुँहेके तऽ लोकसभ बुरा नजरि से देखै हइ माइ बाप कहै आगे मुँहे ब पढ़ै लेल तऽ पढ़तै तऽ किछु सिलाइ मशीन सिखतै किछु घरमे आओर धन्धा करतै काम धन्धा आओर सबकिछुके लेल सुरक्षा रहतै पढ़तै तऽ आगे मुँहेके सबकिछु करतै आओर तकर बाद माइ बाप तऽ पढ़ेबै करै हइ बाल बच्चाके आगू मुँहेके दै हइ लोक बुरा नजरि से लोकके देखे लगै हइ कि जे ई आदमी पढ़ैलए जाइ हइ कि कि करैलए जाइ हइ से सभके लेल कहै हइ बाल बच्चा पढ़तै सबकिछु आगे मुँहे बढ़तै तऽ सरकार भी नोकरिओ दऽ सकै हइ तऽ आगू मुँहे पढ़तै तखन ने लेकिन बाल बच्चाके लेल आगे मुँहेके गाम समाजके लोक बुरा नजरि से देखे लगै छै तऽ आदमी कहतै कि जे ई कोनो पढ़ै हइ घुमैके लेल जाइ हइ गार्जिअनो बाल बच्चाके लेल आगे खरचा करै लेल रहबै करै हइके आओर गाम समाजके किछु लागै नहि हइ बेवहार किछु कहै लगै हइ उकाबा उठाबै लगै हइ बाल बच्चाके उपर जे एकर बाल बच्चा नहि पढ़तै गरीबेके हइ जाइके कहूँ चलि जेतै कहूँ बहुत लोकसभ बुरा नजरि से कहै लागै छै के इएह सबके लेल बात हइके बाल बच्चा गरीबके बच्चाके कोइ कोइ रुपैआ पइसावला रहै तऽ आगू मुँहे बढ़ै नहि दै हइ आओर गरीब लोकसभके जा बाल बच्चा पढ़ि लेलक तऽ कहतै कि एहि गरीब लोकके बाल बच्चा तऽ हैए एना केलकै पढ़ि लेलकै ईसब आगे मुँहे बढ़लै सेहो सब लोक दुइ रङ्गके बात बोले लगै हइ आओर हिआँ तऽ गरीब लोकके तऽ माइ बाप खुरपी ठेलके चाहे दिक्कत काटिके बाल बच्चाके पढ़ाबै लिखाबै हइ तऽ किछु आगे मुँहे बढ़ै हइ भाग नसीब लऽके बाल बच्चाके किछु साथ दै हइ किछु माइ बाप कर्तव्य करै हइ जे एतेक दुखसे पढ़ेलिए लिखेलिए तऽ आगू मुँहेके बाल बच्चा पढ़लकै लिखलकै तऽ किछु अच्छा नौकरी होइ चाहे घरेमे हइ तऽ कोइ रोजगार केलक कोइ काम धन्धा केलक दोकाने हइ किछु हइ किछु हर रङ्गके सोसाइटीमे लोक कऽ लै छै के तकरबाद